गांव जे स्कूल जी ऐं शहरनि जे स्कूलनि जी विच में जाम वॾी गैप आहे जाम वॾो फ़र्क़ु आहे गांव जा जेके स्कूल आहिनि उन्हनि में ॿारनि खे एतिरो पढ़ाए वेंदो आहे जीअं हूअ पढ़ी लिखी सघनि हिसाब किताब करे सघनि अगरि हूअ गांव खां ॿाहिरि वञनि था त हूअ चङी तरह ट्रेन जो नालो पढ़ी सघनि टिकेट वठी सघनि किथे मुंझनि न पंहिंजो हिसाब किताब करे सघनि ऐं पंहिंजे हूअ कम खे चङी तरह सम्झी सघनि अॻियां वधाए सघनि पंहिंजे कम खे किथे अटकी न पवनि पर अचो हाणे शहरनि जे स्कूलनि जी ॻाल्हि कॼे त शहरनि में जेके स्कूल आहिनि उहा ॿारनि खे न पंहिंजो पाण ते निर्भर करण लाइ सेखारियो वेंदो कंहिं कंहिं स्कूल त अहिड़ा सुठा आहिनि त बि ॿारनि खे जंहिंमें शौक़ु आहे नचण में ॻाइणु में या कराटे में इहे बि हुननि खे सेखारिया वेंदा आहिनि किनि किनि स्कूलनि में त कुक करणु माने उन्हनि खे खाधो ठाहिण बि सेखारे वेंदा आहिनि उहो बि विदाउट गैस विदाउट फायर भाइ उहो पंहिंजो पाण भाई जेको बि आहे ॿार जेॾीमहिल बि ॿारनि खे भुख लॻे त उहे पंहिंजो खाधो बि पाण ठाहे सघंदा आहिनि जीअं सेंडविच कीअं विदाउट फायर ठाहे सघिबो आहे त उहो बि ॿारनि खे स्कूल में इहो हिकिड़ो लेक्चर वरितो वेंदो आहे ऐं किनि किनि स्कूलनि में त हॉर्स राइडिंग सेखारींदा आहिनि स्वाड सेख हलाइणु सेखारींदा आहिनि मतिलबु अञा एतिरो सेखारींदा आहिनि जीअं ॿारनि खे पढ़ाई ई न पढ़ाईअ जे अलावा जिन खे जंहिंमें जंहिंमें शौक़ु आहे उहो बि उहो करे सघनि ऐं पंहिंजे अॻिते लाइ हूअ सुठे नमूने हली सघनि ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे बहितरीन करे सघनि